ہمارے علاقے میں جو سب سے زیادہ جو روزگار کا جو اہم شعبہ ہے وہ ہے مینوفیکچرنگ ہمارے یہاں مینوفیکچرنگ ہے اس میں سے زراعت ہے اور اس میں سے خدمات بھی ہیں تو مینوفیکچرنگ جو سب سے زیادہ جو ہمارے علاقے میں ہوتی ہے وہ میٹ کی ہوتی ہے ہمارے یہاں میٹ بنتا ہے باہر سے تقسیم ہوتا ہے اور جو سب سے زیادہ جو زراعت ہوتی ہے وہ زراعت جس چیز کی ہوتی ہے وہ سرسوں ہے اور اس میں سے سب سے زیادہ جو ہمارے یہاں جو کھیتی ہوتی ہے ان میں سے سب سے زیادہ گنّا ہے گنّا ہو گیا اور آپ کا گیہوں مکا ان میں سب سے زیادہ اس چیز کی زراعت ہوتی ہے اور مینیفیکچرنگ جس چیز کی ہوتی ہے ان میں سب سے زیادہ میٹ ہے کیونکہ میٹ سے جو ہمارے فیکٹری میں جو گوشت جو بنایا جاتا ہے وہ چین یا دوسرے ملکوں میں باہر ٹرانسفر ہوتا ہے میٹ کا ٹکنالوجی اور اشارہ یہ چیز نہیں ہے اور ان چیزیں کی ان دونوں چیزوں کے زراعت اور مینوفیکچرنگ دونوں چیزوں کے سب سے زیادہ شعبے ہیں اور ان شعبے کے ہی بنا پر سمبل جو ہمارے علاقہ ہے ان میں سب سے زیادہ کام ہوتا ہے ان یہ دو دونوں چیزیں کی بیس پر ہوتا ہے اور خدمات جو ہمارے سمبل کے اندر ہیں وہ ہمارے دین اور اسلام کو لے کر ہیں کہ کیا ہم ایک دوسرے کو جو ہیں اچھی کہ کہ اچھی باتوں کا اور بری باتوں سا روکنے کا حکم دیتے ہیں